गामिनि समाजाव गेलेमु गेलेनाया जोबोद गोनांथार मानोना गेलेमु गेलेनानैबो सासे मानसिया जौगानो हायो सासे मानसिया थांना थानो थाखाय जौगानाया गोनांथार बेजों लोगोसेनो गेलेनायजों लोगोसेनो जौगानोबो हायो जेरै दङ बिदिन्थि महरै जोंनिया जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिनानो गेलेयो फुटबल गेलेनाय काबाडि गेलेनाय एबा हकि गेलेनाय ड' बेफोरजों जों गेलेनायजों दावगा लांनोब्ला मोजाङै सोलोंलाङोब्ला समाजनिफ्रायनो मोजाङै सोलों लाङोब्ला गोजौआव चान्स मोनहैगोन आरो चान्स मोनहैयो जेब्ला अब्ला नोङो नेसनेल इन्टारनेसनेलाव बादायहैनो हागोन अब्ला बेजोंनो सासे मानसिनि जिउआव थांना थानो थाखाय राहा लामा मोनो दा बेनि थाखायनो जों गेलेनायखौ लांफानांगौ जायो गेलेनाया गावनि मोदोम देहा बडि सोलेरनि थाखायबो गोनांथार मानोना जेब्ला देहाया जोंना सोमावगोन जेब्ला फिजिकेल एक्टिभिटिस खालामगोन अब्ला जोंनि देहाया गोख्रों जायो फिट जागोन ड' बिनि थाखायनो जों गेलेनायखौ लांफानांगौ जायो गेलेनायखौ एस ए पेसनबो लानो हायो एस ए केरियार दानो हायो ड' बिनि थाखायनो जोङो जुदि सुबिदा बायदियै सुबिदा मथनै गेलेयो अब्ला जों गोजौआव दावगालांनो हायो जोंनि बिदिन्थि महरै जोंनि समाजावनो दङ फुटबल गेलेनानै दा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनो चान्स मोनबाय जेरैहाय जोंहा फुटबल गेलेनायाव दङ जोंनि क'क्राझार ओनसोलनिफ्रायनो मुङा बिथाङा हलिचरन नार्जारि बिथाङा दा जोंनि गामि गामि ओनसोलावनो फुटबल गेलेयोमोन बेनि उनाव बियो लासैनो केडिएसएआव फैनानै जेब्ला ट्रेनिं खालामो अब्ला चान्स मोनबाय केडिएसएनिफ्राय बियो थांबाय साइआव साइनिफ्राय थांबाय बिथाङा स्टेट हानजाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो चान्स मोनबाय दा स्टेटनि उनाव लासै लासैनो बिथाङा नेसनेलावबो डेब्यु खालामबाय ड' नेसनेल डेब्यु खालामनायनि उनाव बिथाङा मोनसे एस ए केरियार अपसन सुज खालामदोंमोन फुटबलखौ अब्ला दा बेयो गुबुन गुबुन लीगआवबो दा गेलेनो चान्स मोनबाय आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांनि जा जिउ केरियार दानाय लामामोन बेयो फुटबलखौनो सुस खालामदोंमोन